हैलो हांजी हांजी हां में बड़े फोन न फोन रक्खे दे असें सैकन हैंड फोन ऐ रेडमी दा फोन ऐ सैकन ईयर इन्ना स्हेई फोन ऐ तुसें केह् चाहिदा ड़ा हां बड़ा बड़ा स्हेई फोन ऐ रेडमी दा इन्ना कैमरा बी शैल ऐ ओह्दा फ्ही फ्लैशलाइट वि श शैल ऐ बैटरी बी शैल कड्ढदा एअरफोन कन्नै ओह्दे मतलब बड़ा स्हेई फोन ऐ सैकन ईयर फोन ऐ रेडमी बड़ा स्हेई ऐ हां और वे रियलमी रियलमी दा बी ऐ ओह्दे बाद टेक्नो बी ऐ तुसें तुसें कोह्का चाहिदा जेह्का तुसें चाहिदा ओह्दा दिक्खी लैएओ आह्नियै तुस ब बड़े स्हेई स्हेई फोन रक्खे दे असें हां बड़े बड़े बड़े स्हेई फोन इ'यां विवो दा विवो दा फोन बी बड़े स्हेई ऐ सैकन ईयर दा टवंटी टवंटी दा ऐ जेह्का तुसें लेना लेना चांह्दे ओह् कुतै ओह् उ'ऐ लेई लैेओ जेह्का तुसें पसंद औग ते दिक्खी लैएओ आह्नियै तुस हां आएओ कल हट्टी और एह् ओह्दा बी ऐ टेक्नो दा बी ऐ जेह्का तुसें तुसें पसंद औग ना तुस लेई लैएओ सैमसंग बी सैमसंग बी बड़े स्हेई फोन ऐ ते फ्ही ओह्दे च कैमरा बी शैल ऐ कैम कैमरा च बी इ'यै फ्लैशलाइट बी शैल चलदी ठीक ऐ